اگر مجھے کسی ملک کا سفر کرنا ہوا تو میں سب سے پہلے دوسرے ملک کے سفر کرنے میں میں سعودی عرب کو سب سے پہلے رکھوں گا اور سفر عمرہ خانۂ کعبہ کی زیارت اس تعلق سے میں سب سے پہلے یہ رکھوں گا جو میرا مقصد یہ ہوگا کہ میں عمرہ کروں